मेरा मनपसंदीदा खिलाड़ी महेंदर सिंह धोनी है अच्छे खिलाड़ी से रोहित सर्मा विराट कोहली अच्छे वह खिलाड़ी हैं मेरा फेवरेट खिलाड़ी महेंदर सिंह धोनी है

बाल को चीते की रफ्तार से पकड़ते हैं बिना देखे विकेट को मार गिराते हैं इसलिए मेरा फेवरेट हीरो और खेलने में भी नम्बर वन है इनके इनका मैं फैन हूँ अब मेरे मित्र उनसे अब मैं दोस्ती करना चाहूँगा कुछ मतलब अपनी दोस्ती करो मैं आपका फैन रहा हूँ बहुत अच्छा खिलाड़ी है देश के लिए खेलें अपने नाम रोशन किए और अपने घर परिवार का नाम रोशन किए देश में सबसे अच्छा खिलाड़ी महेंद सिंह धोनी है यह अपने देश के लिए खेलें इन्होंने अपने नाम रो देश का भी नाम रोशन किए हैं चीते की फुर्ती से अपनी बाल को पकड़ते हैं बल्ला मारने का तरी तरीका भी अलग है जिधर चाहे उधर घूमा के मारते हैं उसके लिए मास्टरमाइंड हैं इनके जैसे खिलाड़ी को जो है कोई जल्दी नहीं मिलेगा देश के नम्बर वन खिलाड़ी हैं मैं इनका फैन हूँ मैं भी अगर मिलेंगे तो मैं ऐसे ही दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाऊँगा